हलो नमस्ते आपकी नई दुकान खुली हुई है डेयरी की हाँ क्या क्या है आपके पास

भैंस का दूध कैसे आपके पास है सब लोग पचास ले रहे हैं आपके पास सत्तर है तो कैसे काम चलेगा हाँ

अच्छा अच्छा और गाय

गाय का कैसे है

हाँ लेके आएँगे जब आप समय से रेट पहले देंगे तो सबको कहेंगे भी और आपका प्रचार प्रसार भी कर देंगे

और मिठाई में क्या क्या है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सॉरी सर शादी विवाह में भी आडर लेते हैं सर

ठीक है आ रहे हैं सर तो बताएँगे और तनि हिसाब से लगा दीजिए बहुत ज्यादा है

नमस्ते नमस्ते